हेल' आयै आं सबिथा बर' ओं ओं नोंस्रानाव मा मा मैगं दङ दा आं दा बेलासियाव फानहैनो होननाया सोंहरदोंमोन आरो ओरैनो मैगंनि नामखौ खिथाहरलाय मा मा दङ आं लायगोन आरो

ओमफाय लाइ लाफाखौलाय मुथाबादि नागिरदों माबा होनसै आयै आङो दायो आङो दसथाखाहै फाननांगौ जायोनालाय आंबोथ' एसे लाब जानांगौनालाय आठ थाखाहै होनोसै आरो जागोनना जाया दालाय मिलायगोनना मिलाया ओं आंबो एसे लाब थानांगोन नालाय ओं ओं ओमफाय नोङो सात थाखाहै लादो ओमफाय ओं जागोन दे ओमफाय माबाफ्रा गैया होमब्ला ओइ लाव आरो माबा माहोनो लेसेराफोर गैया होमब्ला फानि लाव फानि लाव फानि लावखौबो माबा ओइ होनसै आङो खम मानि एसेखा खम दामि सिजेन नालाय फानि लावा दाम खमायदों नालाय माबा होनसै आङो दस थाखा दस थाखा होनोसै ओमफ्राय आं एसे लाब जाहै नांगोन नालाय फानि लावखौ दस थाखा दस थाखा होनोसै ओं ओं फानि लावखौ दस थाखा दस थाखा होनसै लाइ लाफाखौ आं सात थाखा सात थाखा होनसै आरो आङो

ओमफ्राय दिनै ओं ओमफाय ओरैनोथ' बेलेग मैगं गैला माबाफोर गैया होमब्ला माहोनो फानलु खदाल दुइ हाला ओं बिखौबो हरदो आरो मिलायनानै ओं हा औ दुनदियाफोरखौबो एसे बुथुमनानै हरदो आरो ओमफ्राय नोंनो जगार खालामनानै दोनब्लानो जाबाय आं दा दसथासोआव लायनोसै ओं औ औ दे दा आं ओं ओं ओमफ्राय नों खाननाय जाब्ला आंनो फन हरब्लानो जागोन आरो अ दे मिलाय लायनानै लायगोन दे ओं जागोन दे आइ दे आं दसे माबा बे न'नि खामानि फोजोबनानै थांगासिनो दं आंबो हाफा खाथा खाफा हैनोसै खानानैहा लाबोनोसै आरो आं

जागोन दे थांगोन आंबो ओइ न'नि खामानि फोजोबग्रोनि ओं ओं ओं ओं जागोन दे ओं ओं ओं दे जागोन दे नों खानानै जमा बुथुमनानै दोनब्लानो जाबाय आंबो हाथा खाथा खानाय समाव खाहैनोसै ओमफ्राय आंबो उज्लि बजाराव एसे थाब थांनाय जायो नालाय आं थाब थांगोन दे थाब थांनानै हाथा फाथा खाहैदेरनोसै दे औ दे थांगोन दे

औ औ जागोन दे आंबो खामानि फोजोबनानै थांनि एसे थाब थांब्लासो कास्टमारफ्राबो माबायोनालाय बेलासि जाद्रायना थांब्लाबो कास्टमार मोननो नागिरा जेसेनो थाब थांनो हायो एसे कास्टमार मोनो आरो औ औ औ औ आंनिबो लस जाहैयो दे मिलाय लायनानै खालाम औ अ नोंगौथ' आरो ओं दे बिदिब्लालाय औ दे दे जागोन दे औ दे होमब्ला आयै आं दा थांब्ला हरसै फनखौ दोनथ'नोसै होनब्ला दे अ दे दे दोनथ'सै दे